हमारे गाँव में अगर किसी के घर शादी है विवाह है तो वहाँ भी हम लोग दो चार दस लोग जाते हैँ तो गीत गाना मंगल हम लोग गाते हैँ बहोत अच्छा लगता है सत्संग जैसे होता है अगर वहाँ पर शादी का माहौल है हम लोग अपना गाना शुरू कर देते हैँ तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैँ सब बहुत लोग को बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छ अच्छा लगने के बाद हंसी मज़ाक होता है वहाँ पर बहुत सब लोग खुश हो जाते हैँ कि आप ऐसा गाना क्यों गाती हैँ आपका गाना बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगता है आप कहाँ से सीखी हैं तो हम तो कहीं सीखने नहीं गए हैँ अगर कोई गाता है कहीं कहीं कभी सीखी बोल दिए कहीं सुन लिए तो हम उसको बना लेते हैँ अपने से गाना को एक एक अच्छा लगा हम उसको एक लाइन अगर मुझे मालूम हो गया तो हम पूरा पकड़ कर उसको गाना बना देते हैँ और किसी के घर में अगर लड़का हुआ है तो सब लोग वहाँ से बुलाते हैं कि आप आइए आप आइए तो हम दो चार लोग जाते हैँ वहाँ पर तो ढ़ोल साथ में मजीरा झाँझ ले कर वहाँ पे हम लोग सोहर मंगल गाते हैँ तो बहुत खुशहाल रहता है कि ख़ुशी का दिन आ गया इस घर में बच्चा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग बहुत गाते हैँ गाने के बाद बहुत लोग इतना शाबाशी देते हैँ कि आप बहुत अच्छा गाती है आप बहुत अच्छा गाती है क्योंकि कई हमारा सोहर मंगल बहुत अच्छा चलता है हम भगवान का भजन भी करते हैं तो भगवान के उस ब सोहर में हो गया तो फिर भजन उजन गा कर वहाँ भगवान का भजन करते हैँ भगवान के भजन करने से बहुत और अच्छा लगता है अरी भगवान का भजन हो रहा है तो भाई भगवान का भजन में तो बहुत ध्यान लग जाता है क्योंकि हम भोलेनाथ के भक्त हैँ भोलेनाथ का माता रानी का भजन गाना हम बहुत गाते हैँ गाने के बाद अगर हमको बोलता है कोई बहोत वहाँ हंसी मज़ाक होती है हम लोग दो चार दस लोग के साथ में बैठ कर के गाना बहुत करते हैँ डांस भी कम बहुत लोग करते हैँ उसके पीछे हमको भी सब बोलते हैं कि डांस करिए डांस करिए अगर हम डांस करने लगते हैँ तो डांस पर का गाना गाते है गाँव में किसी के घर बारात आई है लड़की का तो वहाँ अगर नौटंकी आरकेस्टा चल रहा है तो वहाँ पर क्या बहुत सारे लोग देखते हैँ यहाँ तो किसी के मन में होता है कि हम भी सीख लें ऐसे हम भी सीख के यही गाएं बजाएं ऐसा डांस करें ऐसा वो करें हाँ तो यही सब होता है गाँव में अगर नाच डांस का गाना भजन गाने का माहौल रहता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है हम वहाँ जा कर बहुत अच्छे से गाते हैँ बजाते हैँ नाचते भी हैँ दस लोग का साथ में सत्संग भी होता है तो देखिए सत्संग होने पर बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ हम तो भोलेनाथ का बहुत बहुत से भक्त हैँ इसलिए कि भगवान भोलेनाथ को अपना हम गुरु बना कर हम उनका शिष्य बने हैँ उनका हमेशा नाम लेते हैं उनका भजन भी करते हैँ अपने गाँव में अपने घर पर जहाँ उनका हम शिवचर्चा भी लगवाते हैं शिवचर्चा में हम अपने भगवान जी का बहुत अच्छे से भजन गाते हैं सत्संग होता है वहाँ पर दस बीस पचास लोग अगर बैठ जाते हैँ तो बहुत मन लगता है बहुत अच्छा लगता है सत्संग का मतलब क्या है कि सत्संग में जाओ और अपना ज्ञान को अपने अंदर ज्ञान लाओ भगवान के लिए क्या होता है कैसे होता है ये जीवन कैसे बीतेगा जीवन को अपने अच्छे से बिताना है तो भगवान के शरण में भगवान का भजन भाव भक्ति करो भगवान शिवचर्चा में हमारे भोलेनाथ का भजन होता है माता रानी का भजन होता है हमारे भोलेनाथ सब पर दया करते हैँ भगवान का नाम है भोलेनाथ उनका नाम से एक शिवगुरु